ओ पार्टनार

ए होद बेरायनो थांजागौमोनदांलै दा बोथोराबो जि मोजां अखा नागारबाय सानदुं इसे दुंदुं दुदुं जाथारदों सरलपाराथिं सरलपाराथिं पिकनिक स्पटाव बेरायहैनो नामा है थाखा फैसायालाय मा ब्रा थाखा फैसाखौ सिन्था खालायनाङा आं होगोन थांनायाथ' नै बोथोरा अखा दोमैलुलु ओमफ्राय माबा अखायाबो हायाखै ना गोजोन गोजोन दा ओंखाम जाखांनानै ओ थांसै नामा नंदोंमोन आं जानायाथ' बिदिनो गारि गंसेयाव मा बेसेबां जानो ओ बिदिनो साब्रैसो जागोन बै आंनि लोगो बाइकजोंबाबो जायो जानाया कारखौ कारखौ लांला नामा बाइकजोंबा जाहैबाय ओरै बेरायला बेरायलि औ जायगाखौबो मोजां मथन नुलाङो जायगाखौबो मोजां मथन नुलाङो दा आंनि लोगोफोर दङमोनलै हरै माबाथिं मा होनोमोनलाय बै नाराबारिनि सासे ओमफ्राय बै थेङाफारानि सासे बाथारबारिनि सासे आरो नैबे गौरां गार्डेन खाथिनि सासे दङमोन औ ओमफ्राय दा बिसोरो जायो जानाया औ जायो लेंदो सोर सोरखौ लेंगोन नोंलाय अबे अबेनि ए औ औ अ होमबालाय जायो जायो औ औ ओरै बेरायनानै जायगा थायगा नायना फैनोसै बे दा भुटाननिफ्राय बेराद मोजां दै फैगासिनो दं दा बेखौ नायनानै फैनोसै दे ओम दे होमबा दा रेडि जाना थादो दे ओम दे